पंखा जेए से नहि नीक रहै चूँकि हवो नहि दैत रहै बेसी आओर हवा भी गरम फेकैत रहै आओर ओ उषा कम्पनीके रहै लेकिन पंखा ओ नीक नहि रहै जाहि कारण जे छै से हम ओहि पंखासँ खुश नहि छी